जों ओरैनोथ' जोंनि साखाथियाव ओरैनो एसामिस हारिया बांसिन दङ बेनिफ्राय बेनि साखाथियाव एबार एसामिस माने हारसा हारिया बांसिन दङ आरो ना बेनिफ्राय जों नेपालि बा सावथाल बिसोरबो जोंनि खाथि खालायाव दं जेनेबा दमनि ओनसोलफोरावहाय सावथालफोर दङ ओमफ्राय नेपालफोर दङ ओमफ्राय जोंथ' बिसोरजों ओरैनो बिदिहाय रायज्लायनाय जाया ओरैनो एफा एफा रायज्लायो आरो जेनेबा बबाव थांदोंमोन बा बबाव फैदों मा जादों बेफोरनि बादैल'सो रायलायनाय जायो बेनि अनगा गुबुन रायलायनाय जाया ओरैनोथ' बबाव थांनाय मा खालामदों माबाफोर फैदों नामा माइबा मावनो फैदों नामा बेफोरखौल'सो जों रायलायनाय जायो बेनिफ्राय जेनेबा इन्टारभिउ होनो थांबाथाय जोंनिया साखाथियाव माने बांसिनानो एसामिस हारि दङ नालाय इन्टाभिउ होनो थांबाथाय जोङो एसामिसजों रायलायनाय जायो जेनेबा माव फैदों माबोरै जानाय एकजामआ मा माजों फैदों बेफोरबायदिखौल' बांसिन रायलायनाय जायो बेनि बादै गुबुन रायलायनाय जाया आरो ना